हेलो हेलो हँ कहली की हम मधुबनी जिलासँ बोलै छी कहली की हम एगो कोचिङ्ग सेन्टर खोलले छी ओहिमे अहाँ अपन बेटा बच्चासबके हइ कोनो पढ़ै उढ़ैवला कएगो कएमे कएमे पढ़ैए अच्छा पोता कएगो हइ अच्छा

अच्छा ओ पोता बहुत छोट अइ अभी अहाँसबके कोचिङ्ग उचिङ्ग पढ़ाबैमे कोइ दिक्कत उक्कत होइएकि लइका सबके पढ़ाबैमे तऽ हमरो कोचिङ्ग खोललै छिए ओहूमे मतलब बढ़िआँ हमहुँसब पढ़बै छिए हमहुँसब भेजैमे एकबेर भेजिकऽ देखैमे बढ़िआँ होइत तऽ बात उत आगे बढ़ाइम की हम मधुबनी जिलासँ बोलै छी मेजरगञ्जमे खोललै छी हँ तऽ ओहि पोताके पोता पोतीके कहम की हमरे कोचिङ्गमे चल जाएत हम कोचिङ्गके पता अहाँके बता देम चकबन्दी चौकपर हइ चकबन्दी चौकपर कहबै ने पोता पोतीके जाएलए कोचिङ्गमे त ओ चलि आएत आओर सब मतलब सरकारी इसकुलमे बढ़िआँसँ नहि पढ़ाइ होइ छै अहाँसबके अहाँसब अपन बौआके नाम सरकारी इसकुलमे धेने छिए कि प्राइवेट इसकुलमे पढ़बै छिए हूँ तऽ प्राइवेट प्राइवेट कतना प्राइवेटसब कतना पैसा लैए अच्छा हमसब तऽ कमे पैसा लऽ कऽ बढ़िआँसँ पढ़बै छिए प्राइवेटवला आइकाल्हि नहि बढ़िआँसँ पढ़बै छै वएह कहलिए अच्छा ठीक हइ ठीक हइ तऽ हम फेर हम बादमे फोन करम की ठीक राम राम